आंथ' दा माइ आबाद खालामा आं दा बिउटि पार्लाराव थायो आरो सासे मानसिनि बिउटि पार्लाराव बे बिउटि पार्लाराव थानानै बिदिनो मालाबा मोगा मोगि जेंना जेंनानि मोगा मोगियाव जायो बिदिनो मालाबा कास्ट'मारनि सायावबो जायो मालाबा मालिक दखान मालिकजोंबो जायो एखम्बा बिदिनो कास्ट'मारफोर फैनोसै कास्ट'मार फैनानै सोरनाबा सोरनाबा खानाय बोनाया जाला सोरनाबा प्रब्लेम खिथाफैनोसै कास्ट'मारनि सायाव मालिकजों मालाबा जों बेहायनो जेंना जेंसियाव गोलैनाय जायो प्रब्लेमाव बिदिनो सानसेखालि दुर्गा फुजायाव अफार होबाय खानाय बोनो होननानै बे मान अफार होनायाव माखासे कास्ट'मारफोरखौ खानायखौ बोना हरनायाव खानायाव माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय बेहायबो जेंना जेंसि बेहायबो मोगा मोगि जानांबाय प्रब्लेमाव बिदिनो आरो मालाबा लस लक्सान जायो मालाबा बिदिनो बिदिनो दावराव दावसि बिदिनो जायो आरो पार्लाराव मालाबा लसबो जायो मालाबा लाबबो जायो बिदि